हम महिपपुर में रहते हैं और यहाँ से हम उज्जैन कई बार जाते हैं क्योकि हमको कई हमारी आवश्यकतायें होती हैं खरीददारी करना होती है या मंदिर दर्शन करने जाना होता है या रिश्तेदारों से मिलने जाता होता है तो हम कई बार शहर उज्जैन जाते हैं वहाँ पर मेरे कई रिश्तेदार ससुराल वाले मायके वाले रहते हैं तो हम लोग उनसे मिलने चले जाते हैं और मेरी बेटियाँ भी वहीं रहती हैं तो मै उनके यहाँ भी जाती हूँ और उनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बच्चे मुझसे बहुत लगाव रखते हैं वो वो उनके साथ में शॉपिंग करने जाती हूँ कभी उनको पार्क में भी हम ले जाते हैं वहाँ पर वो खेलते हैं वहाँ पर बहुत सारे खेलने के बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसमें बच्चों को बहुत अच्छा लगता है तो वो मुझे बार बार याद करते है और मुझे बुलाते हैं मेरे माता पिता भी वहीं रहते हैं वो थोड़े बुजुर्ग हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो इसलिए मैं उनकी थोड़ी उन को मिलने जाती हूँ ताकी उनके थोड़ी स्वास्थ्य की बारे में पूछ लूँ उनसे मिल लूँ तो उनको भी अच्छा लगता है और मेरे दो भाई हैं दो भाभियाँ हैं उनके दो दो बच्चे हैं वे भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मुझे बहुत याद करते हैं मेरी एक बेटी छोटी वाली बेटी भी वहीं पढ़ रही है तो उस से भी कभी कभी वो होस्टल में रहती है तो उससे भी मिल कर आ जाती हूँ और वहाँ उज्जैन में महाकाल का मंदिर है बहुत अच्छा है यहाँ पर दर्शन करने से बहुत अच्छा लगता है और ख़ास कर मैं महाकाल मंदिर तो जनजाति तक अवश्य जाती हूँ